गोंयान चड प्रमाणांत हिंदू धर्माचे लोक आसात उपरांत क्रिस्तांव आनीक मागीर मुस्लीम आनी मागीर बारीक बारीक हेर धर्माचे लोक गोंयान स्थायीक जाल्ले पळोपाक मेयटात हिंदू धर्माच्या लोकांनी लोक गोंयांत खूब तरेचो सणा आनी परबो मनयतात तातूंतले मुखेल सण वा परब्यो म्हणल्यार सगल्यांत पयली येता ती चवथ जी प्रत्येक हिंदू घरान गणपतीक पुजून सा मनयतात देड पांच सात णव इकरा आनी एकवीस अशें तरेन गणपतीक आपल्या घरान बसोवन ताजी पुजा करून ही पद्दत मनयतात आनी उपरांत जितल्या दीस गणपती पुजला ते दीस काबार जाल्या उपरांत तेका न्हंयेन वा लागींच्या उदकाची सुविधा आसा थंय थंय तेजे विसर्जन करतात गणपती गणपतीक जेन्ना घरान गणपतीचें आगमन करतात तेन्ना तेन्ना ताची स्थापना करून ताजी पुजा करतात देड दीस पांच दीस सात दीस णव दीस अशें तरेन घरांनी पुजतात तशेंच इकरा आनी एकवीस दीस ते सार्वजनीक गणपती पुजतात पुराय गोंयच्या हिंदू धर्माची ही मुखेल अशी परब कारण प्रत्येक हिंदू धर्माचें वा दर एका धर्माचे लोक एकामेकागेर वतात पांय पडटात आनीक ही एक खोस जी आसा ती वांटून घेतात देड दीस आसता तेन्ना लोक एकामेकागेर वतात आरत्यांक बसतात प्रसाद खातात आनीक ही परब मनयतात सार्व सार्वजनीक गणपती जे आसतात ते खंयच्याय एका चार रस्त्यार वा खंयच्याय एका जंक्शन जावं अशा एका सुवातेर पुजिल्ले आसतात जंय खूब प्रमाणान लोक येवन ताजें ताजें दर्शन घेवपाक वतात प्रार्थना करपाक शकतात घराघरांनी गांवचे लोक जे आसात ते आरत्यांनी एक पंगड करतात आनीक प्रत्येकाच्या घरान वसून आरत्यो म्हणटात त्याच बरोबर सार्वजनीक गणपती जे आसतात थंय चित्रकला फेंसि ड्रेस ऑर्केस्ट्रा नाटक अशें तरेच्यो सर्ती जातात आनीक नाटक ऑर्केस्ट्रा अशें तरेचें मनोरंजनाचें कार्यक्रमूय बी थंय थंय घडोवन हाडटात उपरांत परब आसा ती ती म्हळ्यार दिवाळेची आख्ख्या भारता बरोबर गोंयानूय दिवाळेची परब व्हडा उमेदीन मनयतात घराघरांनी दिवली पणट्यो लावून सगले कडेन एक वेगळोच जगमग जगमग पातळिल्लो आसा तो पळोपाक मेयटा गोंयच्या दिवाळेचें आनीक एक खाशेंलपण म्हणल्यार गोंयांत मनयतात ती व्हडली दिवाळी जाका तुळशीचें लग्नय बीन वळखतात ह्या दिसा प्रत्येक हिंदू घरान जी तुळस घरा भायर बांदिल्ली आसता तिजी पुजा करून तिजी कृष्णा कडेन लग्न लावन दितात आनीक व्हडा थाटान दिवाळे परस व्हडले व्हडली दिवाळी जी आसा ती चड उमेदीन मनयतात उपरांत गोंयान जी मुखेल देवळां आसा जशें बोडगेश्वराचें देवूळ वा लयराईचें देवूळ त्या देवळांनी जी लयराईची जात्रा वा बोडगेश्वराची जात्रा जी आसा ती गोंयांत खूब महत्वाची आसा अशे मानतात हो गोंयभरचे लोक वेगवेगळ्या वाठारांतले व्हडा भावार्थान ह्या जात्रेक देवीक कौल दिवपाक वा देवीक पांय पडपाक दर्शन घेवपाक देवा बोडगेश्र्वराचे वा देवी लयराईचें दर्शन घेवपाक खंयचे सुवातेर आसात रावतात थंयच्यान राती वा सांजे वेळार जमता तशें वचून प्रार्थना करून येतात उपरांत गोंयचे गडे जे आसात तेयी बी भोरपूर फामाद आसात गोंयभरचो लोक व्हडा श्रद्धेन ह्या गड्यांक वता गड्यांक वचून थंय रिकोर्डींग करप वा सगल्या जगाक तें दाखोवप हें करपाक मात्तूय मान्यताय ना अशें मानतात की थंय वसून रिकोर्डींग केलें वा ते रिकोर्ड करून खंयी दुसरे कडेन घालपाचो जर यत्न केलो जाल्यार ते माल पडटा पूण गड्यांचे वा बोडगेश्वर आनी लयराईच्या जात्रेचें महत्व जें आसा तें गोंयान भरपूर प्रमाणान पोवपाक मेयटा उपरांत बारीक बारीक देवळांनी बारीक मोट्या जायत्या देवळांनी जावपी काले आनी जात्रा ह्योय बी खूब महत्वाच्यो हिंदू धर्मान शिवजंयती आनी रामनम जी आसा ती व्हडा थाटान व्हडा दबाज्यान हिंदू लोक मनयतात उपरांत रणमाले जागोर हो जो कला प्रकार आसा थंय रातभर ही कला दर्शक प्रदर्शकां मुखार चालू आसता तेन्ना लोक व्हडा प्रमाणान जमतात आनीक ह्या कलेचो आस्वाद घेतात उपरांत वीरभद्र जो आसा तोय बी गोंयान खूब फामाद आसा वीरभद्राकय गोंयभर लोक सांग्यार वीरभद्र जाता वा आनी ज्या ज्या वाठारांनी जाता थंय वसून हो वीरभद्र पयतात देवाचेच एक रूप ह्या वीरभद्रांतल्यान वीरभद्राच्या रुपान नाचता आनीक देवाक आर्गां ओंपता हें आमकां पोळोपाक मेयटा उपरांत गोंयचे मुखेल कला प्रकार जे सगल्यांचे सगल्यांची मनरिजवण करता ते म्हळ्यार गोंयचो शिगमो आनी कार्निवाल गोंयचो शिगमो जो आसा तो प्रत्येक गोंयच्या प्रत्येक तालुक्यान एक दोन कडेन जाता म्हणजे एक धा ते पंदरा दिसांची दिसांचो हो शिगमो आसता जो काणकोण जावं केपें वा कुडचड्यार फोंड्यां अशें सगळ्या वाठारांनी वचून रोमटामेळा उपरांत चित्ररथ अशें तरेन हो ह्या अशें तरेच्यो गजाली ह्या शिगम्यान आसपावतात व्हडा संख्येन हो शिगमो पोळोपाक लोक एकठांय जातात प्रत्येक वाठाराचें वा तालुक्याचे रोमटामेळ नाचून जातकच उपरांत चित्ररथ चित्ररथांचे प्रदर्शन जाता कार्नवालाकूय व्हडा प्रमाणान लोक जमतात कार्नवालाचो मुखेल जो आसता तो म्हळ्यार किंग मोमो ताजे तो ताच्या देखाव्या उपरांत मुखार फाटीं लोक नाचतात तशेंच गोंयचे थळावी वेवसाय जसो पोदेर जावं रेंदेर अशें तरेची अशें तरेचो भेस करून लोकांक गोंयच्या थळाव्या वेवसायांचीं जाणीव करून दिवपा खातीर जाणीव करून दिवपाचो एक प्रयत्न आसता त्या नाचा उपरांत वेगवेगळ्या वेवसायाचे वा गोंयान जे कितें नीज आसा तेंचे देखावे लोकां मुखार चित्रीत करतात उपरांत शिगमो आनी कार्निवाल जाल्या उपरांत आमचे गोंयचे सगळ्यान फामाद गोंयच्या सायबाचें फेस्त जें आसा तें तीन डिसेंबराक गोंयकार व्हडा संख्येन मनयतात गोंयचो सायब सेंट फ्रान्सीस झेवियर जाका गोंयचो सायब मानतात ताजे फेस्त हें व्हडा दबाज्यान गोंयांत मनयतात क्रिस्तांवूच न्हय तर हिंदू आनी प्रत्येक धर्माचे लोक ह्या फेस्ताक वतात व्हडा प्रमाणांत सायबाचें दर्शन घेतात आशिर्वाद घेतात आनी मागीर हें फेस्त भोंवतात व्हडा प्रमाणान राष्ट्रीय आनी अंतरराष्ट्रीय पर्यटकय ह्या फेस्ताक गोंयांत येतात आनीक खूब व्हडा संख्येन हें फेस्त लोकांनी अणभविल्लें तशेंच मनयल्लें आमकां पोळोपाक मेयटा उपरांत गोंयची नातलां हीं सगल्यान फामाद पुर्तुगेज गोंया आयिल्ल्या सावन गोंयांत क्रिस्तांव धर्म हो खूब प्रमाणांत पळोपाक मेयटा गोंयचे नीज तशेंच बाटयल्ले क्रिस्तांव लोक जे आसात ते नातलांची परब जी आसा ती खूब उमेदीन मनयतात रातीच्या बारा वरांचेर पोंचवीस डिसेंबराक ह्या ह्या परबेचें मीस जाता तशेंच सकाळच्या वेळारूय बी हें मीस घडोवन हाडटात उपरांत गोंयच्या घराघरांनी तशेंच सार्वजनीक जाग्यांचेर गोठे केल्ले आमकां पोळोपाक मेयटात जेजू जेन्ना जल्माक आयिल्लो तेन्ना तो एका गोट्यान जल्माक आयिल्लो तेन्ना ताची आवय ताका जल्म दिता आनीक त्या गोठ्यांत हेर तरेचीं जनावरां आसता अशे तरेचें सुंदर सुंदर देखाव गोंयांत क्रिस्तांव घराब्यांच्या घरा भायर तशेंच सार्वजनीक जाग्यांचेर पळोपाक मेयटात ह्या गोट्यांचो गोठो करपाचो वेगवेगळ्यो सर्तीय बी जातात आनीक ह्या सार्वजनीक जाग्यार केल्ले गोठे पोळोपाक व्हडा संख्येन गोंयकार तशेंच पर्यटक एकठांय जाल्ले आमकां पोळोपाक मेयटा नातलांच्या वेळार घराघरांनी स्टार लायतात नखेत्र लायतात तातून नखेत्रां करपाच्यो सर्ती गोंयभर आयोजीत केल्ल्यो आमकां पोळोपाक मेयटात प्रत्येक घराबो जशें दिवाळेच्या वेळार हिंदू घराबे दिव्यांनी आनीक लायटींनी चकचकतात तशें नातलांच्या वेळार क्रिस्तांव घराब्यांनी पुराय गोंय नवें रंगान भरिल्लें नव्या लायट्स आनी नव्या रंगांनी भरिल्लें आमकां पोळोपाक मेयटा हिंदू आनी क्रिस्तांव धर्मां बरोबर मुस्लिमांचेंय बी कांय सणो आनी परबो आसात मुस्लिमांची मुस्लीम धर्माची तीन मुखेल ईद जे आसात तें गोंयान मनयतात सगल्यान व्हडलो जो आसा तो रमजान रमजानाच्या पुराय म्हयन्यांत एक म्हयनो हे लोक उपास करतात फांतोड धरून ते सांजेच्या वेळा मेरेन हो उपास लोक मुस्लीम लोक करतात आनीक इफ्तारी अशी स ते आठ हाजे मदीं तांची इफ्तारी जाता तेन्ना ते उपास तोडटात आनीक उपरांत ते जेवतात तसोच तो उपास फुडल्या दीस फांतोडेर सुरू जाता अशें तरेन एक म्हयनो उपास चलता आनीक जेन्ना चंद्र आपल्या पुराय रुपान येता तेन्ना तांच्या धार्मीक कॅलेंडरा प्रमाणें हो रमजानाचो दीस येता तेन्ना ते व्हडा संख्येन ही परब मनयतात बिर्याणी शिरखुर्मा अशें तरेचे पदार्थ करतात आनीक एकामेका भितर वाट्टात तशेंच रमजान म्हयनो चलतना तांणी लोकांचेर दया दाकोवन जाता तितल्या लोकांक कपडे दिवप जेवण दिवप ही बी भावना त्या इदाच्या फाटल्यान त्या म्हयन्याच्या फाटल्यान लिपिल्ली आसा गोंयच्या सणा परबा बरोबर तांची उमेद तांची खोस तशेंच तांणी घरान केल्ले गोड पदार्थ हे प्रत्येक सण आनी प्रत्येक धर्मान वेगवेगळे तरेचे करतात जशें हिंदू घराण्यान चवती वेळार लाडू नेवरी मोदक करतात तशेंच नातलान नातलांच्या वेळार क्रिस्तांव घराब्यांत बिबींक करतात दोदोल नेवऱ्यो अशें तरेचे पदार्थ करतात तशेंच मुस्लिमांगेर शिरखुर्मा आनीक बर्फी जिलेबी अशें तरेचे पदार्थ आमकां पोळोपाक मेयटा अशा तरेन प्रत्येक धर्माचे ज्यो ज्यो परबो आनी सण आसा तातूं त्यो एकात धर्मा कडेन संबंदींत दवरनासतना गोंयचो दर एका धर्माचो लोक वेगवेगळ्या आपआपल्या तशेंच दुसऱ्याल्या सणा परबांनी वांटेकार जावन गोंयचो धार्मीक आनी संस्कृतीक एकवट तिगोवन दवरता